हमरा सबके गाममे किरकेट खेलैके लेल किरकेटके टूर्नामेन्ट होइ छै महिनामे दू बेर तीन बेर जाहि बेर मोन भेलै गाममे लइका सबके दू बेर तीन बेर अपन टूर्नामेन्ट करेलक दूर दूरसँ या आसपासके सब आदमीसब जुटै छै लगभग दू सओ तीन सओ आदमी जुटै छै फील्डमे आओर सब बैठलक सब टूर्नामेन्ट देखलक सब एक दूसरेके खिलाड़ीके प्रशंसा केलक कहलक ई नीक खेलै छै ओ नीक खेलै छै सब अपन अपन टीमके तरफसँ लेलक कोच रहलक जे भी प्लेयर रहै छै ओसब अपन अपन आसपासके दोस्त लोकके बोलेलक आओर सब खेललक हमरा सबके गाममे जइसे कबड्डिओ होइ छै तऽ कबड्डीके लेल महिनामे दू बेर तीन बेर कबड्डीके लेल टूर्नामेन्ट करेलक टूर्नामेन्ट करेलक तऽ ओहो देखैके लेल आसपासके आदमीसब अबै छै फील्डमे तऽ बड़ा किरकेट लइका सब खेलै छै किरकेटके लेल खेलैके लेल भीड़ लगल रहै छै जैसे ही टूर्नामेन्ट भेलैक आसपासके आदमी सुनलक तऽ ओ सब चलि अएलक देखैके लेल टूर्नामेन्ट जे कोना खेलै छै कि करै छै इएह सबके रहै छै आओर मनोरञ्जनके लेल जे गाममे जे आसपासके जे आदमी रहै छै जइसे गाँवमे नाटक केलक खेलकूदके अलावा नाटक केलक डान्स उन्स केलक जागरण प्रोग्राम करेलक तऽ ई सब मनोरञ्जनमे भी गामके आदमीसब अपन मिलिजुलिके केलक ईसब बड़ा अच्छा लगै छै जे भी करेलक नाटकमे जइसे गामके लइका सब नाटक केलक गाँवेके लइका सब अपनेमे नाटक केलक फेर बगलके लइकाके बोलैलक ओसब मिलिके बड़ा बढ़िआँसँ नाटक करै छै ई सबके लेल हमर जिला हइ कि अच्छा छै आओर मनोरञ्जनके लेल भी बहुत मजा छै खेलमे तऽ सब खेल खेलै छै जइसे किरकेट ज्यादा खेललक महिनामे दू बेर तीन बेर किरकेट खेलेलक कबड्डी भेलक ई सबके लगै छै टूर्नामेन्टके डेट निकलै छै ई सबके नाटकमे जइसे गाम घरमे नाटक केलक तऽ ई सब अपन नाटकमे सब पाँच गो सात गो लइका मिलिके अपन सबचीज केलक गाममे चन्दा कटलक जे नाटक होइवला छै जन्माष्टमीपर दुर्गापूजाके दशमीके नाटक केलक जन्माष्टमीपर हमे जन्माष्टमीपर ज्यादा नाटक होइ छै जन्माष्टमीपर अपने गामके सब लइका सब रहलक सब अपन चन्दा गामसँ असूललक सब अपन नौटङ्की केलक नाटक केलक दूर दूरसँ आदमीसब गामके आसपासवला गामके भी आदमीसब देखे अबै छै मेला जे भी अएलक सब नाटक रातिमे रुकलक नाटक देखलक कोइ कोइ जागरण देखलक नाटक ईसब देखलाके बाद जे छै सब अपन सवेरे फेर गेलक नाटकमे भी रहै छै गीतनादमे भी जब शादीके गीत उत जइसे रहै छै शादीमे अगर आसपासके गाँवके लेडिजसब लड़कीसब सब अबै छै सब अपन बैठलक गीत गेलक सोहर गेलक सब अपन ईसब केलक मनोरञ्जन गाँवमे बड्ड मिलै छै